हाँ बोलिए आवाज आ रही है नमस्ते नमस्ते जी हमें बेकरी में से केक लेना था हमारे घर पर बर्डे पार्टी है तो उसके लिए केक चाहिए था इस्टाबेरी फ्लेवर हमको दो के जी वाला दे दीजिए दो के जी का कितने का है एक पर नहीं तो हमें दो के जी का दे दीजिए और कितने का दो के जी वाला है दो के जी वाला केक कितने का है आप मुझे नौ सौ में दे दीजिए पा होम डिलीवरी हाँ होम डिलीवरी ही करवाना है तो आप मुझे केक का पहले बता दीजिए होम डिलीवरी का आप दे ही देंगे पर केक में आप मुझे पाँच पचास रुपये का डिस्काउंट दीजिए नहीं तो आप कुछ डिस्काउंट दीजिए अब आपके यहाँ से ले रहे हैं दो के जी का केक तो फिर साढ़े नौ सौ का ही आप देंगे आप उसको कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे आप डिस्काउंट करके बताइए कि आप कितना डिस्काउंट कर सकते हैं हाँ आप डिस्काउंट कर कर बताइए कि आप कितना डिस्काउंट कर सकते हैं हो जाएगा हाँ तो हम आपको होम डिलीवरी चार्ज ही दे देंगे क्या ठीक है ऑनलाइन पेमेंट ही कर देंगे ठीक है ठीक है नमस्ते